हॅलो हांव साइदत्त उलयतां तुमी उबर ट्रेवल एजंसिंतल्यान उलयतात नू हांवें तुमच्या एजंसिंतल्यान एक टॅक्सी बूक केल्ली सकाळच्या आठ वरांचेर पूण तुमची टॅक्सी टायमार येवंकूच ना हांव म्हजो बापूय म्हजी आवय आनी म्हाजो धाकलो भाव आमच्या सयऱ्यां वांगडा आज भोंवपाक वसपाची आशिल्ली पूण तुमची टॅक्सी टायमारूच येवना आमी थंयसर वताच्या कडार ताजो खूब वाट पयली पूण तुमचो टॅक्सी ड्रायवर येवंकूच ना दुसऱ्या वाटेन आमची सयऱ्यां सुद्दां आमची वाट पळयतालीं तीं आमकां फोनार फोन मारीत आशिल्ली खंय पावल्यात खंय पावल्यात कांय म्हणून पूण आमी तांकां सांगले की आमचो टॅक्सी ड्रायवरूच आजून येवना हेच्या खातिरूच हांवें तुमकां हो फोन केला हांव मागतां तुमी बेगिनांतल्या बेगीन आमचे खातीर दुसऱ्या टॅक्सिची दुसरी टॅक्सी मेळोवन दियात नाल्यार म्हाका तुमची कागाळ करची पडटली व्हडल्या अधिकाऱ्या कडेन हेच्या खातीर तुमच्या धंद्याक सुद्दां जबरदस्त मार बसो शकता तेच्या खातीरूच सांगता आमचे खातीर आमकां दुसरी टॅक्सी मेळोवन दियात